बर' रावावहाय बर' सुबुंफोरा बर' बिमानि राव फरायना फराया हसिया गाेबां इंराजि एसामिस मिडियाम बेफाेरबादियाव फरायनायनि जाहोनाव दिनै गोबां बर' रावाव सोलायनाय फैबाय सोरबा सोरबा बर' लिरनायनि अनगायै गोबां इंराजि सोदोब लिरफानाय बाहाय लांफाबाय गोबां सोरबा सोरबा एसामिस सोदोब लिरनो बाहाय लांफाबाय बेफोर बायदि जाहोननि थाखाय दिनै बर' रावाहाय गाेबां लागायमाेन्देर गुबुन हारिनि रावफाेर हाबदेरनायखौ नुनो मोनबाय दस्रा जायगायाव थानानै फराय हैनाय बेफोर बायदिया गामिफ्राव फैयाेबा बर'फोर रायलायनायाव गोबां लागाय मोनदेर रायलाय फादेरनाय जायो बिसोर बर' भाषा रायलायनाय अनगायै गोबां इंराजि हिन्दी बेफोर बायदि भाषा सोदेरनाय जायो बेफोर बायदिनि थाखाय माबाफोर लायजामफोर लिरनाय बेफोर बायदि लिरनायफ्राव दिनै बर' राव अनगायै गोबां हिन्दी इंलिस एसामिस लागाय देरनानै लिरनायखौ नुनो मोनसै बेफोर बायदिनो बर' रावाव गोबां सोलायनाय फैबाय इंलिस मिडियाम फरायनाय गथ'फ्रा जेरै बर' राव लिरनो फरायनो जेरैबायदि खस्ट जायो बेबादिनाे बर'राव बर' राव रायज्लायो बा दस्राफोरजों सोरजोंबा बर' राव रायज्लायो बा जेरै गावसोर फरायनायखौ इं इंलिस सोदोबखौ सोफा देरनाय बेफोर बायदि जाहोननि थाखाय बर'रावाव गुबुन रावा गोबां गाेहाेम बेफोर बायदि गोग्लैनाय नुनो मोनबाय गोबां बर' सुबुंफोरानो बर' राव रायज्लायनो बानाय बर' फर फोरोंनो बर' राव फोरोंनो बानाय बेफोर बायदियाव दिनै गोबां बर' रावा सोलाय लांबाय गोबां बर' गोबां गुबुन रावनि राव हाबफा देरनाय नुबाय दिनै बांसिन इंराजि इंराजि राव हाबफा देरनायखौ नुनो मोनो गासैबो बिजाबफोरावनो दिनै दा एसे इंराजि रावफ्रा हाबफानायखौ नुनो मोनसै